اردو زبان مادری زبان ہے سب سے پہلے ہے میری اردو سے علم حاصل کیا اردو سے جو ہے بچپن میں ہو یا جوانی میں ہو اردو بول چال کی زبان ہے علم میں بھی استعمال میں آئی اور کافی کچھ سیکھا اور میٹھی شیریں زبان ہے ادب میں بھی اس کا جو ہے بہت اہم رول ہے اور شاعری میں بھی چاہے تاریخ میں بھی کافی جو ہے تاریخ اردو میں ملتی ہے اس سے کافی کچھ حاصل ہوتا ہے اسی سے جو ہے متأثر ہوا اور اردو سے کافی جوڑ کے رکھنے والی زبان ہے لوگوں کو گھر کو گھر میں بھی اردو بول چال ہے دوستوں میں بھی اور کاروبار کے بھی جو ہے ماحول میں اردو زبان کا بہت اہم رول ہے خاص تر محلے میں بھی اور تو ریاست میں بھی اردو کو دوسرا درجہ ملا ہے اور ہندوستان میں بھی جو ہے کا دستور میں اردو زبان کے جو ہے جگہ ملی ہے بابیز جو کانسٹیٹوش آفیشیل زبان ہیں اس کا اس میں اردو کو جو ہے پہلے ہی جگہ مل گئی تھی اور اردو کچھ اس جیسا کہ کشمیر کی جو ہے پہلی ریاستی زبان ہے اردو جی اور تلنگانہ کی دوسری ریاستی زبان ہے اردو